खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोंनि बर'हारिनि गेजेराव दानि मुगायाव गैलिया मानो होनोब्ला जों गोदो नुबोदोंमोन बर'हारिनि गेजेराव सोरबा सासे लोमजाब्ला उदै बायदि सिना गेसट्रिक लिभार जानानै उदै गिदिर जाब्लानो बेखौ जोंनि बर'नि गेजेराव खालामनाय दायना रायनाय होननानै बुङोमोन बिखौ सोरखौबा सासे ओ मेगन गोसा मानसि माबा होननानै बेखौनो दायना साजायनानै ओ बुथारोमोन दानि जुगाव नाथाय जों बर'हारिनि गेजेराव बेफोर खोमसिफोथायनाया गैला मानो होमब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बर'फरायनानैब्लाबो ओ ड'क्टर इन्जिनियार गोरों गोरों गथ' ओंखारबाय दा बिसोरनि माबायाव ड'क्टर फोरनि उनाव ओ ड'क्टरफोरनिफ्राय दा बेमार आजार जानानै बेफोर बायदि उदै देरो मानसिया खिनाय गोबानाय बायदिसिना जायो गेसट्रिक प्रेसार बायदिसिना जोंनो बिखौ मिथिनानै दा जोंनि बर'नि गेजेराव ओ दानि जुगाव बर'हारियाबो ओ जोबोद दावगाबाय बिफोर बायदि खोमसि फोथायनाया गैलिया दा बिफोरनि थाखाय जोंनि बर'हारिया जोबोद दावगाबाय होननानै आं सानो